बे जोंनि गामियाव भेटेनियारि डाक्टार दङ आरो बेहाय जोङो गामियाव मोसौ बेमार दाव बेमार अमा बेमार जायोबा बे भेटेनारि डाक्टारनिफ्राय लाबोनानै लाबोनानै जोङो जुनातफोरखौ फाहामनानै लानो हायो जुनातफोरखौ फाहामनानै लायो ओमफ्राय जोङो थांनाय दुइ थिन मासनि सिगां मोसौनाव बेमार जादोंमोन बे मोसौनि बेमार आव मोदोमाव थिफुनाय बायदि जानानै बिगुरआबो गुयोमोन आरो ओमफ्राय बेहाय बेसोरो बिजि मुलि होफैदों डाक्टार भेटेनारि डाक्टारआ दा जोङो बेवहाय मोजाङै फाहामनानै लानो हादों दावबाबो अमा बेमार जाबाबो बोरमा बेमार जाबाबो जों बे भेटेनारि डाक्टारनिफ्राय जोङो मुलि लाबोनानै होफैयो होनानै जोङो जुनातफोरखौ मोजां फाहामनानै लानो हायो मोसौ बेमार जानायाव बिजि थुनाय मानायाव गोबां रां खरसा जादोंमोन

मोसौनि बिजि होनायाव गोबां खरसा खालामो जोङो बिनिखायनो जोङो भेटेनारि डाक्टारफोरनाव जेब्लाबो जगाजग खालामनानै जोङो जुनातफोरखौ फिसिनाया गाहाम जोंनि गामियाव गासिबो बेफोबादि सुबिदाया दङ आरो